हेलौ त्रेभेल एजेन्सि नामा हाब द्रायभारा दासिमबो मानो सफैयाखसै जे जोंहा नखरैनो मोनसे त्रेभेल खालायनाय जे बेरायहैनांगौनि थियारि जानानै दं नोंथांनि द्रायभारा दाबो मानो सफैदिया थाब जे फनबो खालायनाय जादों आङो फनबो खालायनाय जाबाय खेबनै खेबथाम नोंथां दा फनखौबो बिथाङा दिखोआखै थाब जुदि थाब फैनो हायोबा मोजां आरो जोङो रेडियावनो दङ कारन गोजान लामा दावबायनायत' थिग थायमजों ओंखारनाय जादों दा थायमजों होसोनानै खामानि मावखा मावाब्लाथ' थायमजों जोङो बै मोनसे जायगायाव सहैनाय बेखौ लानानै जों खामानिखौ मावदोंथ' जे जों बे थायमावनो ओंखारलांथारनांगौ बेखायनो आङो फन खालायनाय जादों नोंथां नोंथां नि द्रायभारा फनखौबो थिखोआखै